मध्य प्रदेश में एक प्रमुख मनोरंजन के स्थान अलग अलग है पर मैं इन स्थानों में से भोपाल जाना सब से ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि भोपाल झीलों की नगरी है यहाँ पर अलग अलग प्राकृतिक से ले कर मनोरंजन तक स्थान हैं जैसे वन विहार लेक्यू मछलीघर मनभावन टेकरी शौर्य स्मारक मानव संग्रहालय मानव जनजाति संग्रहालय और डी बी मोल फ़न सिटी आशिमा मोल पीपुल्स मोल ये अलग स्थानों का यहाँ पर निर्माण हुआ है इन स्थानों पर जा कर यहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ों को आप देख सकते हैं जैसे पीपुल्स मोल अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें ताज महल से ले कर मुंबई की ताज होटल तक और ताज होटल से ले कर दिल्ली के इंडिया गेट तक का नज़ारा देखने को मिल जाता है उसी प्रकार अगर हम मन मन जनजातिय संग्रहालय मानव संग्रहालय अगर जाते हैं तो वहाँ पर हम हमारी पुरातत्विक पुराने ज़माने में जिस प्रकार से हमारे लोग रहते थे उनकी चीज़ों को रेनेक्स सीख सकते किस प्रकार वो आभाव में भी अपना जीवनयापन करते सकते थे वो देख सकते है हम वन विहार जा कर यहाँ पर अलग अलग जीव जंतुओं के नज़ारे देख सकते हैं प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ स्थानों को देख सकते हैं लेक्यू पर जा कर हम यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं तालाब बड़े तालाब में बोटिंग कर सकते मछली घर जा कर हम अलग प्रकार की मछलीयों को देख सकते डी बी मोल में जा कर हम मनोरंजन के स्थान भी देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोपिंग के स्थान हो सकते है कपड़े के स्थान हो सकते है जूते ख़रीदना हो या अलग अलग प्रकार की चीज़ों को भी ख़रीद सकते हैं इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो बहुत सारी जगह यहाँ पर हम घूम सकते हैं